नवी डीश तयार केल्या अशी म्हणूंक शकना पूण आमी ल्हान आसतना दनपारची आई न्हिदतकीच आमी आमचे आमीच आसतालीं म्हणटकीच आमी भितर किचनांत वचून कितें ना जाल्यार कितें अशें खावपाक ट्राय करतालीं तिंतल्यान एकूच आमी नवें अशें ट्राय केंल्लें की पापड जो आसतालो हरवो तो आमकां खावपाक मदींच एक दीस दिसलें की पापड खावया मागीर त्या दीस पापड खाल्लो हांवें आनी म्हज्या धाकट्या भावान म्हणटकच पापड बेश्टोच खालो जाल्यार तीख लागपाक लागलो म्हणून आमी एक गजाल केली ताचे बरोबर कितें तरी गोड जाय आसलें खावपाक म्हणटकच एक तर साकर ना जाल्यार गोड पूण आमकां साकरे पेक्षा गोड बरें दिसलें म्हणून आमी त्या पापडाचेर गोडाचो थोडोसो दवरलो कुडको आनी तो रोल केलो रोल करून दोगांयनी अर्दो करून खालो कसो लागता काय पळोवपाक त्या पापडाची आनी गोडाची आबंट मातशी अशी गोड अशी जी चव आसली ती बरी लागली तिकट गोड अशी चव जाली ताची ती बरी लागली म्हणून आमी आमचो हो कार्यक्रम आमी सदांच चालू दवरलो जो पर्यांत आमच्या आईक कळ्ळें ना की पापड सगळे सोंपले घरांतले ते कशे सोंपले कांय म्हणून सो अशे म्हणूंक शकना की हो डीश आसा तो नवो डीश म्हणूंक शकता पूण आमी चोऱ्यां चोऱ्यां खाल्लेलें करून हें एक आसा